मुझे गाने भक्ति गीत सुनना बहुत पसन्द है मेरे प्रिय ईष्ट श्री कृष्ण जी की मुझे बहुत अच्छे भजन गीत अच्छे लगते हैं जी हाँ भक्ति गीत बहुत पसन्द है जोकि उनको सुनकर आनन्द आता है जी हमारे प्रिय कृष्ण जी के गाने हमको बहुत पसन्द हैं जैसे कि मुरली की धुन मोहन मुन्दरिया वाले ऐसे बहुत से कई अनगिनत गाने हैं जोकि उनको सुनकर आनन्द आता है और भी नए गाने हैं जो ऐसे कभी कभी सुन लेती हूँ पर ज़्यादातर भक्ति गीत अच्छा लगता है जी हाँ और भी हैं अभी भक्ति गीत में से नए गाने भी निकल रहे हैं नए तरीके से जोकि बच्चों को भी पसन्द आते हैं और जी बच्चों को ज़्यादा नए मॉडल ज़माने के गाने पसन्द आते हैं पर भक्ति गीत में भी अब नए नए मॉडल के गाने निकल रहे हैं जोकि बच्चों को भी पसन्द आते हैं और मेरा पसन्दीदा भक्ति गीत है मेरा जी मुझे बहुत प्रिय हैं कृष्ण जी और उनके भजन जी